تقریباً پندرہ برس قبل ایک روزنامہ اخبار میں ملازمت کر رہا تھا رات میں دفتری اوقات ختم ہونے کے بعد ایک اشتہار موصول ہوا جس سے بر وقت اخبار میں لگانا ضروری تھا مشکل یہ تھی کہ کوئی مترجم دستیاب نہیں تھا جس کی مدد لے کر اشتہار کو اردو کے قالب میں ڈھالا جائے کیونکہ مدیر یا مترجم دفتری اوقات مکمل کر کے جا چکے تھے اور ان سے کسی طرح کی مدد کی امید نہیں تھی پہلی بار اس چیلنج کو پورا کرنا تھا کہ مواد کا عام فہم الفاظ میں ترجمہ کیا جائے اور اشتہار کی اشاعت کو یقینی بنایا جائے اس چیلنجگ کام کو انجام تک پہنچانے کی کوشش کی اور درمیان کئی ہندی کے ثقیل الفاظ مشکل کھڑے کرتے رہے البتہ فون پر احباب سے چند ایک الفاظ کے معنی دریافت کئے اور یوں ایک اہم اشتہار جسے کسی بھی طرح سے کہنہ مشق مترجم کے بجائے اردو کے قالب میں ڈھالنا ممکن نہ تھا اسے تیار کیا اور اس کی اشاعت کو یقینی بنایا